ہاں میں نے كئی بار دیوتاؤں كے بت بنائے ہیں تیوہار پر جیسے گنیش چترتھی ایسے تیوہاروں پر میں نے مورتیاں بنائی ہیں بت بھی بنائے ہیں كافی سارے الگ الگ اور اس كا ایكسپرئنس بہت اچھا رہا ہے كیوں كہ ان كو بناتے وقت جس بھی سامان كا استعمال كیا جاتا ہے وہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے اور ان كو چھونے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا ہی بنانے میں بھی آتا ہے اور بہت خوبصورت دكھتے بھی ہیں اور بناتے وقت بھی مزہ آتا ہے ان كا سامان اور اس كو بناتے وقت جتنا خوبصورت وہ بنتا ہے اس كو دیكھ كر الگ خوشی ملتی ہے اور جب ہم اسے بناتے ہیں تو اس میں ہم بہت ساری چیزوں كا استعمال كرتے ہیں جیسے كسی كلے كا یوز كرتے ہیں الگ الگ ٹائپ كی مٹیوں كا یوز كرتے ہیں ہمیں الگ الگ چیزیں یوز كرنی پڑتی ہیں اور اس كو پلس اس كا جب فیس دینے كی بات آتی ہے جب ہم اس كا فیس بناتے ہیں كسی بھی بت كا تو اس میں بہت ہی ساودھانی برتنی پڑتی ہے كہ كہیں سے بھی ذرا بھی چوک نہ ہوجائے جس كی وجہ سے وہ خراب نہ ہو جائے اس كا خاص دھیان ركھنا چاہیے